हाँ मुझे लगता है कीकि ग़रीबों को अच्छी चिकित्सा पाने में बाधा है क्योंकि ग़रीब लोगों को अच्छे से स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती यदि वे महंगे अस्पताल में जाएं तो इससे उन्हें महंगा ख़र्च उठाना पड़ता है इसलिए वे सरकारी अस्पताल का रास्ता चुनते हैं सरकारी अस्पताल यहाँ पर संख्या में बहुत कम है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत दूर भी है इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें मजबूरन उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में जाना होता है जहाँ का ख़र्च उनके लिए बहुत मेहंगा होता है इसके लिए उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद को भी बेचना पड़ जाता है इसलिए मेरा मनना है कि छोटे छोटे अस्पताल होने चाहिए जो कम ख़र्च में भी ग़रीब लोगों का इलाज करें जिससे सभी लोगों के लिए अच्छाई हो